میں اپنے مستقبل میں جو ہے میں ٹیچر بننا چاہتی ہوں تو اس کے لیے میڈ میں نے ابھی اپنی اس کے لیے میں نے اپنی ابھی ڈائٹ کمپلیٹ کری ہے جو ٹوئلو کے بعد ہوتی ہے وہ کرا ہے اس کے ساتھ میرا اسکول میں جاب لگنا جو ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی تو میں اپنے مستقبل میں جو ہے وہ ٹیچر بننا چاہوں گی اور اس کے لیے میں اپنی پوری کوشش کر رہی ہوں